असांजे जूनागढ़ में बसूं हलंदियूं आहिनि ऐं ट्रेनूं बि हलंदियूं आहिनि बसि जूनागढ़ में हवाईअॾो कान्हे जूनागढ़ में सरकारी बसूं बि हलंदियूं आहिनि ऐं ग़ैर सरकारी बसूं बि हलंदियूं आहिनि सरकारी बसियुनि जी टिकेट वाजिबी हूंदी आहे ऐं केरु केरु ग़ैर सरकारी बसियुनि जी टिकेट महांगी हूंदी आहे जंहिं करे ग़रीब माण्हू सरकारी बसियुनि जो लाभ वठंदा आहिनि ऐं शाहूकार माण्हू ग़ैर सरकारी बसियुनि में वेंदा आहिनि घणे वक़्तु बसियुनि में ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि त उन में बसियुनि में विहण वारा माण्हुनि जो वक़्तु ख़राबु थो थिए या वक़्त ते पंहिंजे घरु पंहिंजे शहर में नथा पुॼी सघनि जूनागढ़ में शहर जे वातावरण में थधि जे करे घणे वक़्त ट्रेनूं देर थी वेंदियूं आहिनि जंहिं करे घणनि माण्हुनि खे देर थी वेंदी आहे ऐं घणीअ मुश्किल जो सामनो करिणो पवंदो आहे जूनागढ़ जा रस्ता जाम ख़राबु आहिनि जंहिं करे बसियुनि ऐं ट्रेनियुनि खे देर थी वेंदी आहे या ख़राबु रस्तनि जे करे ट्रेनूं ऐं बसूं वारम वर ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि जंहिं करे इन्हनि खे वरी खां ठाराइण जे करे माण्हू जो वक़्तु ख़राबु थो थिए